ہمارے یہاں پر ماہی گیروں کے بہت سارے گروہ ہیں ان گروہ میں ہے کولی دھیور بھوئی گابٹ جیسے گھروہ بھی پا ذاتیں بھی پائی جاتی ہیں ہمارے کمیٹی میں ماہی گیر ہم سے مل جل کر رہتے ہیں نہ کوئی جھگڑا نہ تنازعہ ہر کوئی مل جل کر ملنساری کے ساتھ رہتا ہے اور ماہی گی اور یہاں ہر ماہی گیروں کی برادریاں شراون کے مہینے میں چاند پورے چاند کی رات میں نارلی پورنیما جیسے تہوار مناتے ہیں